वकील साहिब अरे तव्हांजो जेको केस पियो हुते जेको उहो प्रॉपर्टी बाबति में तव्हांखे फ़ोन कयो हुयो हुन में मुकेश भाई थो ॻाल्हायां बराबरि हा सर मां तव्हांखे जेको प्रॉपर्टी बाबति जेका तव्हां ॻाल्हि कई हुई उन जो छा थियो हम्म हम्म बराबरि हा

बराबरि त सर कुझु हिन जो श्री मान नया हिन जो पाण खे ख़बर पए कुझु हम्म

हम्म बराबरि माना घणा स्टेज ईंदा आहिनि हिन में ऐं कहिड़ी सफ़ा जो कमकार थींदो हिन में केॾीमहिल पाण छो की हींअर मां रहां बि थो पंहिंजे भाड़े जे मकान में पंहिंजो मकान छॾे करे मां भाड़े जे मकान में रहां थो मां पंहिंजी तकलीफ़ भोॻियो थो त पोइ वेली जके जेको थी सघे हुन जो केस जो कुझु जल्दी हले हिन कमु हाणे कुझु कजो न सर हम्म हम्म हम्म हम्म

हम्म

हम्म हम्म

हम्म हम्म हम्म

हम्म हम्म हा बराबरि हम्म हम्म

बराबरि हा बराबरि अञा सालु ॾेढु सालु मूंखे सभु चीज भोॻिणी पवंदी ईअं हम्म बराबरि वरी बि ॾिसजो जेतिरो थी सघे सर पंहिंजो जल्दी कमु पूरो कराइजो हां जी